جب میرے پاس کیمرہ آتا ہے تو پہلے میں اپنی تصویر لیتا ہوں گھر والوں کی تصویر لیتا ہوں اس کے بعد دوستوں دوستوں کی تصویر لیتا ہوں پھر جنگلات میں جاتا ہوں وہاں چریاؤں کی فوٹو لیتا ہوں جنگلات کا فوٹو لیتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک مرتبہ میں دہلی گیا وہاں دہلی جانے کے بعد میں نے جامع مسجد کی فوٹو لیا مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اس کے بعد میں اس کے اس کے بعد میں انڈیا گیٹ گیا انڈیا گیٹ کی فوٹو نکالا تو اس طرح سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوا پھر اسی طرح سے میں قطب مینار گیا قطب مینار کا فوٹو لیا پھر میں قطب مینار کا فوٹو لینے کے بعد میں پارک گیا پارک میں گیا میں وہاں فوٹو لیا وہاں جھلوا تھا اس کا فوٹو لیا تو یعنی بہت ہی خوبصورت خوبصورت وہاں پھول تھے گلاب تھے چمیلی تھے میں یہ سب کا فوٹو نکالا یعنی بہت ہی گرو محسوس ہو رہا تھا بہت ہی خوشی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں پھر میں کیونکہ میں جنگلوں میں جاتا تھا جنگلوں میں جانے کے بعد میں جنگلوں کا فوٹو لیتا تھا یعنی کہ وہاں جانے کے بعد چڑیاں اور وہ جانور بہت ہی رنگ برنگے جانور وہاں تھے بہت ہی خوشنوا جانور سب وہاں رہتے تھے وہ جانور کو میں فوٹو نکالتا تھا فوٹو نکالنے کے بعد میں دیکھتا تھا یعنی خوب دیکھنے کے بعد خوب ہی بہت ہی اچھا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا بہت ہی عمدہ محسوس کرتا تھا کیونکہ جب فوٹو لیتا تھا تو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی تھی تو وہاں بہت ہی طرح طرح کے جانور رہتے تھے بہت ہی اچھے اچھے جانور رہتے تھے میں سبوں کا فوٹو نکال سب کو فوٹو نکالنے کے بعد میں سب کو دیکھتا تھا یعنی بہت اچھا عجیب بہت اچھے فیلنگ کرتا